आप डेलिवरी से बात कर रहे हें हाँ मेरा एक दिक्कत है कि मैं एक ड्रेस आडर किया था अभी अडर किया था बट अब तक आया नहीं आज डेलिवरी मेरा था आज मेरा फंक्सन फंक्सन है आप कितने बजे ले कर आ रहे हैं आज है आज होने वाला था ग्यारह बजे अभी माप ड्रेस ले कर आए थे तो मैं एक फंक्सन को एक बजे जाना था ना मुझे एक बजे फंक्सन है मैं इससे जल्दी मुझे पहन के जाना है ना ट्रैफिक भी है आप जितना जल्दी ओके आप जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी ले कर आइए ओहो ओके मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम अभी तो ग्यारह ग्यारह बजे अभी हुआ होने वाला था बारह तेराह बारह बजे आपका ले कर आ जाए आ जाएगा ना